पूर्णियामे वातावरण बहुत खराब खराब हइ काहेकि जैसेकि तू देख सकै हूकि यहाँपर फैक्टरी वैक्टरी बहुत हइ तऽ फैक्टरी वैक्टरीके धुइयाँ वुइयाँ जे निकलै हइ वएहसँ हमराके बहुत तकलीफ होवेके हइ काहेकि हम जैसे कि हम यहाँपर हम यहाँ रहैए तऽ पूर्णियामे मतलब रहैए तऽ वहाँपर ने बहुत सारा फैक्टरी हइ ओकरासँ शामके टाइममे बहुत धुइयाँ निकलै हइ ओ धुइयाँ हमर रूमोमे घुसि जा हइ कभी कभी तऽ ओकरासँ बहुत दिक्कत होइ हइ साँसमे प्रोब्लेम होइ हइ आओर गरमीके यहाँपर बहुत गरमी हइ जैसेकि गरमीके मौसममे बिना छाताके तऽ चलिए नहि पइबू बहुत प्यास लगै हइ गला वला सूख जा हइ बरसातके मौसममे फिर पानिओ बहुत पड़ै हइ काहेकि यहाँ गाछ वृक्ष भी बहुत हइ पानि पड़ै हइ तऽ फिर रोड वोड पानि जाम हो जावै हइ आबै जाबैमे परिवहन परिवहनमे दिक्कत हो जावै हइ आओर ठण्डीके मौसममे ठण्डी फिर ठीक है ठण्डी यहाँ तनि कम हइ लेकिन ठण्डी ठीक हइ ठण्डी कम हइ मतलब ओतना ठण्डी कम नहि हइ मतलब एक स्वेटरके गरमी एक स्वेटरके ठण्डी यहाँ रहैए ज्यादा ठण्डी भी नहि हइ लेकिन गरमीके समय गरमी पूरा करै हइ आओर बरसातके समय पानी भी खूब खूब हरदम पानी पड़ै हइ वैसे देखल जाइ तऽ वातावरण मिलाजुला कऽ ठीके हइ लेकिन अगर सरकार थोड़ा धियान दै तऽ फैक्टरी वैक्टरी परके धुइयाँ वुइयाँसँ थोड़ा निजात मिल सकै हइ आओर यहाँपर मेन हइ मेन फैक्टरी वैक्टरी हइ वएहसँ ज्यादा प्रॉब्लम होवै हइ बाकी जलवायु ठीक ही है बाकी जो यहाँपर थोड़ा लोक भी उतना ई हइ ओकरासँ गन्दगी बन्दगी फैला रहा है तऽ ओकरोमे दिक्कत होवै हइ बाकी सब जलवायु मिलाजुला कऽ एवरेज हइ बाकी सब ठीक ही हइ बाकी यहाँके मौसम मिलजुलाके ठीक हइ ठण्डीके मौसममे थोड़ा हवा चलै हइ पछिआ तऽ थोड़ा दिक्कत होवै हइ बस बाकी सब ठीक हइ